हेलो हांजी बताऍं हांजी सब मेरे यहाँ मिल जाएंगी आपको कितनी क्या कैसी चाहिए बता दीजिए उसमें दो पीस रहेंगी पचास रुपए की अगर आपको एक पीस करानी हो कटोरी में तो वो भी हो जाएगी पच्चीस रुपए की एक पीस है डबल पीस रहेगी कि सिंगल पीस हांजी और मावा आपकी मिठाई रहेगी कि आपको मावा अलग से चाहिए मावा मिठाई में भी दो तीन फ़्लेवर हैं केसर वाला है बादाम वाला है और सादा भी है आपको कौन सी चाहिए हाँ ऊपर से भी केसर डला रहेगा और जब मावा गूथ के जब वो बनाते हैं तब भी केसर का पानी उसमें रहेगा औरेंज वाली वही केसर वाली रहेगी वो मिल जाएगी शक्कर वाली है गुड़ वाली मिठाईयाँ अलग से बनती हैं अगर आप बनवाना चाहें तो हम बना देंगे आप जैसा कहें हांजी और कैसा चाहिए सादा है खट्टा मीठा है तीखा है आपको जौन सा वाला चाहिए वो बता दीजिए वो कितने पैकेट कितने कितने पैकेट कर दूँ कितने ग्राम वाले